हाँ सर आप कैब एजेंसी से बोल रहे हो हाँ सर मैं सविता मीणा बोल रही हूँ अच्छा सर मुझे महावीर जी से हिंडौन जाना था हाँ सर दस तारीख को जाना था तो मुझे के आपकी कैब बुक करनी है हाँ तो सर आपकी कैब में क्या मतलब व्यवस्था है बैठने के लिए अच्छी क्वालिटी की और बैठने के लिए ए सी वगैरह होनी है क्या अच्छा हाँ सर एयर कंडीशनर होनी चाहिए अच्छा ठीक है तो सर आप दस तारीख को आप कैब बुक कर दीजियेगा हिंडौन के लिए थैंक यू सर ओके धन्यवाद